जोंनि ओनसोलाव जागायनो हाथाव फालांगिरिफ्रा जाबाय गय बिजिनेस एबा गय फालांगिरि अमा फायखारि दखान खुलिनाय जों बेफोरखौ जागाय जेननांगौब्ला जोंनि आखाइआव फैसा थानांगोन फार्स्टआवनो अब्लासो जों बे बिजिनेसफ्राव एबा बे फालांगिरिआव जों हाबनानै फालांगिरि खालामनो हागोन जेरै हाथाय हाथायफ्राव मोनसे दखान खुलिनानै साहा दखान साहा दखानखौ होनानै बे साहा दखानाव गोबां मानसि साहा लोङो जाग्राफोर जायो बेफ्राव खामायनो हायो बेबो मोनसे जोंनि थाखाय बिजनेस न'खरफोरखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय बेफोरबो मोनसे बिजिनेस एबा फालांगिरि बेल' नङा बिनि अनगायैबो गय बिजनेस गेलेनो हायो गय फालांगिरिया जाबाय नोंनिआव आखायाव फैसा थाग्रो नांगोन अब्लासो नोङो मालायफोरनि बागानखौ लानानै बेखौ लांनो हागोन नोंनि जेनेबा फैसा गैयाब्ला गय बिजिनेस गेलेनो थाखै फैसा गैयाब्ला जानाय नङा बिजनेस गेलेनो थाखाय एबा गय फालांगिरि खालामग्रोनो थाखाय आखायाव फैसा थानांगोन अब्लासो जों बे गय फायखारि गय बिजिनेस एबा गय फालांगिरिखौ मोजाङै गेलेनो हागोन आरो अमा फायखारि अमा फायखारियाबो मोनसे जोंनि ओनसोलाव गोबां सोलिफुनाय जाफुबाय थानाय मोनसे बिजिनेस एबा फालांगिरि अमा फायखारिखौ गेलेनो थाखायबो जोंनि आखाइआव माखासे रां थांनांगोन माखासे फायसा रां रां थाग्रोनांगोन रां थाब्लासो गासैबो बुस्थुआ जायो रां गैयाब्ला जों बिजिनेस एबा फालांगिरि गेलेनो हाया बिनिखायनो आखायाव बिजिनेस गेलेनो थाखाय रां थाग्रोयोब्ला बिजिनेसखौ गेलेनानै गोबां रां आरजिनो हायो न'खरफोरखौ फोथांनो हायो समाजफोरखौ समाजफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावनो हायो एबा नोंनि थाखायल' नङा नों माबा मोनसे बिजिनेस एबा फालांगिरि खालामनानै नोङो गुबुनखौबो समाव हेफाजाब खालामनो हागोन गुबुनफोरखौबो नायनो हागोन नोंनि बेबायदि बिजिनेस एबा फालांगिरि खालामनायजों न'खरा डेभ्लप जागोन एबा ससायटियाबो मोनसे मोजां डेभ्लप एबा जौगाथायाव फैगोन बेबायदिनो गोबां गोबां रोखोमनि फालांगिरिफोर दङ बिजनेस दङ बेखौ जागायनांगौब्ला जोङो जोंनियाव फैसा थाग्रोनांगोन आरो फैसा थायोब्लासो गासैबो बिजनेसफ्राखौ गेलेनो हायो दा आंनि नुनायाव दखानखौ आं दखानखौबो आं नुदों जोंनि ओनसोलाव गोबां बेबायदिनो मानसिफ्रा दखान होयो आखाइआव एसे फैसा मोनोब्ला दखान खुलियो बे दखान खुलिनायजोंनो बिसोरो फानै फानै साहा दखान होयै होयै बुस्थु फानै फानै बिसिनि दखानफ्रा देथलांबाय आरो देथलांनायजों लोगोसे बिसोरो गावसिनि न'खर संसारखौ मोजां खालाम लांनो हाबाय फारसेथिं ससायटिखौ डेभ्लप खालाम लांनो हाबाय दखान होयोब्ला दखान मानो दखान होनोब्ला मानो मानोना न'खरफ्राव गोबां उननुथि जायो नोंनि थांनानै थानो थाखै उन बबिसथनाव बे बिजनेस एबा दखान एबा माबा मोनसे फालांगिरि एबा गय बिजनेस एबा अमा फायखारि एबा माबा मोनसे फालांगिरि खालामनाया उन बबिशत समफ्राव नोंनि थाखाय हेफाजाब होयो मानोना नोङो माबा मोनसे फालांगिरि खालाम जेनबायब्ला नोङो रां आरजिनो हाबाय दा बिनिखायनो नोङो माबा मोनसे एबा जों माबा मोनसे एबा आं माबा मोनसे फालांगिरि खालामजेननो थाखै आंनि आखायाव रां थाग्रोनांगोन दा रां थायोब्लासो बे फालांगिरिफ्रा फालांगिरि गेलेनाया जायो दा जोंनो नुयो जाहैबाय गोबां गय बोथोराव गय मोननाय बोथोराव गय गेलेयो गय फालांगिरि खालामो अमा फायखारि अमा फालांगिरि खालामो दखान खुलियो दा बेफोरनो जोंनि ओनसोलाव फ्राययै सलिनानै दङ दा बेनो फालांगिरिखौ खालामजेननो थाखाय जोंनि आखायाव रां एसे दा बे राङा बोरै फैगोन जों रांखौ मोननो थाखायबो जों माबा मोनसे जों मावग्रोनांगोन एबा माबा मोनसे जोङो खालामनांग्रोगोन बिनिफ्रायसो रां एसे मोननानै बे रांखौ जों फालांगिरि गेलेनायाव जों बाहायनो हागोन